दिलीप दरभङ्गियाके चर्चेके विषय छै बहुत सुन्दर हिनकर कतहुँ कतहुँ नाटक भेल ई सबमे जाइत छथि बिआहो दानमे खूब नीक गीत हमरा अपन घर जेना परिवार जेना बुझाइ पड़ैत छथि बहुत सुन्दर हिनकासँ हमरा खाइनो पीन चलैया अपन भैआरी जेना चलैया आ हिनकर गीत सुनु अहाँकेँ अपने देहमे एकटा दोसर तरहके अपन ऊर्जा आबि जाइया किएक बुझलियै एहन गीत सब बजैता तऽ सुनैयोमे अहाँकेँ बुझाए पड़त आहा हा हम कतऽ आबि गेलहुँ एक गीते कहलथि भजने जे हिनका बहुत सुन्दर हिनकर परिवारके बहुत सुन्दर विशेष बहुत सुन्दर नीक लगैया एहिमे कओनो हमरा दिक्कत नहि होइया सुनैमे कतहुँ हिनकर ने ई होइया हम पक्का चलि जाइत छी कतहुँ घुमै देखैयो लए सुनैयो लए सबटा चलि जाइत छी हँ ई लए कओनो दिक्कत नहि अपने परिवार जेना कतहुँ दिक्कत एकदिन मधुबनीमे आयल छलाह एहिमे हम गेल छलहुँ एते भीड़ छलै एहन भीड़ छलै